असां सिंधीयुनि में शरू खां ई सलवार कुर्ता रओ सूती इहेई पाईंदा हुआ मर्द पजामो कुर्तो ऐं टोपी पाईंदा हा वॾियूं सॾियूं हुंदियूं हुइयूं अॻिए जमाने में त पड़ो ऐं चोलो इहो पाईंदियूं हुइयूं अॼुकल्ह जा छोकिरा आहिनि ऑफिस ॿॉफिस वञनि था त कोट पैंट या पैंट शर्ट पाइनि था बाक़ी माड़वारीन में कांतिली कुर्ती ऐं इहो लहंगो ऐं पॻि लहेरीयो रओ ऐं मर्दनि में धोती कुर्तो ऐं पॻड़ी पाइनि था